इन्शॉरन्स भलायके बद्दल इन्शॉरन्स कवर करपाखातीर आमचे सरकार कांय येवजण्यो काडल्यात दिन दयाळ योजना मागीर जशें जाणट्या खातीर कांय अमावंट कमी आसात जेनेरीक फर्मासी आसात तर फ्री ओ पी डी आसात फक्त शंबर रुपया भरून आमी जीऍमसीन किंवा डिस्ट्रक्ट हॉस्पिटलांत वचून आमची नोंद करपाची आनी मागीर आमकां सगळे उपचार घेवपा खातीर किंवा थंय बेड मेळटा ती फुकट आसता आमकां चड पयशे भरचे पडनात ही गोरमेंटा कडल्यान आमकां सुविधा आसा